وعلیکم السلام ٹھیک ہے جی اچھی ہے جی جی جی یہ سارا اپلبدھ ہے میرے ہاسپیٹل میں آپ آئیے جو بھی دقت ہے وہ بتائیے سب کا علاج ہوتا ہے یہاں

جی جی ایکس را ہیموگلوبین چیک بلڈ گروپ چیک ہر چیز کی سویدھا اپلبدھ ہے آپ آئیے پھر آپ کو چیک اپ کر دیا جائے گا جی جی اس کی بھی سویدھا اپلبدھ ہے یہاں اچھا آپ اپنے بچوں کو دکھائیے گا یہاں بہت ساری فیسلٹی ہیں بچے کے ڈاکٹر الگ سے آتے ہیں کیا کہتے ہیں پریگننٹ لیڈیز کے پریگننٹ ڈاکٹر پریگننٹ لیڈیز کو دیکھنے کے لیے الگ سے ڈاکٹر ہوتی ہیں اور فیور وغیرہ اس کے لیے بھی الگ سے ڈاکٹر ہوتے ہیں آپ کو جو بھی ضرورت ہو ہر سویدھا اپلبدھ ہے جی جی اس کی بھی دوا ہے ڈاکٹر سے آپ آپ آئیے صبح میں اور ڈاکٹر سے مشورہ لیجیے اور میرے یہاں ہر طرح کے ڈاکٹر ہیں جو آپ کے بچے کو دیکھ سکتے ہیں اور اس کی صحیح علاج کر سکتے ہیں اور یہاں دوائیاں بھی اچھے دیتے ہیں تو جلدی ٹھیک ہونے کی سمبھاونا رہتا ہے ٹھیک ہے پھر جی ٹھیک ہے آپ صبح میں آئیے اور آپ کو سارا سویدھا اپلبدھ کرائی جائے گی اور گھر میں ہم آپ سے بات کرتے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے اوکے